मेरे पास सेब है संतोला है बेदाना है केला है नासपाती है बहुत सारे फल हैं मैं फल लेना चाहती हूँ सौ रुपये के जी है सौ में दो के जी है दो सौ रुपये के जी है अनार आपको डेढ़ सौ रुपये के जी है क्या बोले पचास रुपये है केला भी चालीस रुपये दर्जन है यूँ बोले चुकंदर है सेब है गाजर है ये नारियल है हाँ हाँ भेजेंगे वो तो लेने के बाद वही पाँच दस रुपये पाँच दस रुपया कम कर देंगे नहीं के जी पर कम करेंगे नहीं आधा किलो पर हम दस रुपया नहीं दो रुपया कम कर देंगे और मैं नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम दुकान पर अकेले रहते हैं इसलिए आपको ख़ुद आ कर लेना पड़ेगा

वो तो आपको फल लेना है तो आप आइएगा तो आप ले लीजिएगा किराया लगा कर आइएगा या साइकिल से आइएगा या किसी से आइएगा वो आप जाने हम को तो फल बेचना है अब कैसे भी आ कर ले जाइए मेरा दुकान चौक पर है कल्याणपुर चौक पर है हाँ कल्याण चौक ठीक है हम पैक करके रखते है आप आइए आके ले जाइए ठीक है हम आधा घंटा आपका वैट कर रहें हैं आइए आ कर ले जाइए यही चौके पर रहते हैं